शहरी आ ग्रामीण बीचक अन्तरमे सभसँ मुख्य रूपसँ हम ओकर इन्फ्रा स्ट्रक्चरके के दिश देखय चाहब तऽ ओ काफी भयङ्कर अन्तर लगैत छै जेतय कि ग्रामीण शहरीके बौना बुझाए पड़ैत रहैत छै सङ्गहि जे आधुनिकताके चकाचौँध छै शहरी परिवेशमे प्राइभेटे इस्कुलसभ बेसी सक्रियता छै आ लोको आम आदमीके पसन्द ओम्हरे रहलै हेँ कि कि प्राइभेटे इस्कुलमे अपन बच्चासभके पठन पाठन होइ ग्रामीण परिवेशमे तऽ प्राइभेट इस्कुलक ओत्तेक बोलबाला नहि छै सरकारिये इस्कुलपर आत्म निर्भरता रहैत छै आ ओहिके सङ्गे सङ्गे जे कनिक छै तकनीकी रूपमे शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रसँ बीस पड़ैत छै ओकरा बाजार मे अपनाके स्थायी बनाके रखने रहैत छै जहाँ तक योग्यताके सवाल छै नीक नीक शिक्षक सरकारियो ग्रामीण क्षेत्रक सरकारी इस्कुल सभमे रहैत छथिन आ नीक योगदानो दिअ चाहैत छथिन लेकिन दोषके कारणे ओ झुझुआन बुझाए पड़ैत छै